नमस्ते तो कैसा चाहिए और कैसा नहीं बताएँगे तब ना

रेट पूछ रही हैं हाँ तो आप बताएँगे ना कैसे अपना लेंगी कैसे लेंगी कम हम बताएँगे कितने तक बनाना है आप वह बताएँ तब ना

दस पाँच हज़ार तक क्या लेंगी

डिजाइन डिजाइन

और कुछ तो बताइए ना

तो कितना वज़न लेंगी कितना बताएँगी तब ना सौ डेढ़ सौ ग्राम का

और क्या लेंगी और कुछ बताइए कितने तक दस बीस हज़ार तक हम अभी जन बताइए कैसा पहनते हो बताएँगे छोटे में लेंगी कि लंबे में लेंगी बताएँ तब ना

जी और कुछ अंगूठी नहीं चाहिए कब तक लेंगी ठीक है प्रणाम